रेडियो वयले एफ एम चनल हांव आयकना पुणून गाडयेन वता आसतना म्हजो घोव तें लायता तेन्ना पदां आयकतात आमी टि वी वयली आवडटी कार्यावळ म्हणटा ती हवा येवु द्या कौन बनेगा करोडपती आनी शार्क टेंक पळयले जाल्यार हांव हे कार्यावळी ह्यो कार्यावळी पळयता पूण त्योय बी सदांच पळोवपाक हांव पावना